कुक्कुट पालन से सम्बंधित कुछ सामान्य नियम और कानून क्या हैं वे कौन वे किसानों और कुछ पिछड़ों पिछवाड़े के आँगन वाले कुक्कुट पालनों पालकों को कैसे प्रभावित करते हैं पशु कल्याण कानून पर्यावरण नियम आदि क्या कोई यूट्यूब चैनल किताबें समाचार पत्र हैं जो इस विषय पर बात कर सकते हैं आजकल तो बहुत से ऐसे साधन हो गए हैं ऐसे बहुत से नियम कानून हैं जो हर समाचार पत्र के द्वारा यूट्यूब चैनलों के द्वारा हमें बहुत कुछ की जानकारी होते रहती है जैसे पशु कल्याण कानून जैसे पशुओं की रक्षा उनके चारों की व्यवस्था उनके साफ सुथरा रखने की पशु कल्याण कानून जिससे कि पशु सुरक्षित रहें पर्यावरण के नियम पर्यावरण को आज कल हमें बचा के रखना चाहिए आज कल पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है जिससे हमारे हरमोनो सदी हमारे प्रकृतिक की बहुत तरह की प्राकृतिक भी क्षति हो रही है जोकी हमें इस चीज को बचा के रखना है पर्यावरण में जैसे पेड़ पौधे को काटा जा रहा है जिस तरह से अगर उस तरह से पेड़ पौधे को काटा गया तो फिर हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जोकि हमें बचाना है क्योंकि अगर पर्यावरण ही नहीं रहें तो फिर हम लोगों को जितना दिक्कत हो रहा आज जो हमें इतनी गर्मी काफ़ी महसूस होती है जो हम बैचैन हो जाते हैं गर्मी के दिनों में क्योंकि पर्यावरण पेड़ पौधे जो कट रहे हैं जिनके चलते बारिश नहीं हो रही है समय बारिश नहीं होती है हवा नहीं चलती है जिससे हमें बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है इसलिए हमें पर्यावरण को बचाना तो सबसे जरूरी हो हो जाता है और इस तरह के कानून इस तरह के कानून भी मतलब रहने चाहिए जोकि पर्यावरण को बचा सकें हमारे पर्यावरण की रक्षा कर सकें उनके नियम का पालन कर सकें यहाँ तक कि कटने से पहले अगर हम लोग एक पेड़ को काटते हैं तो उसके बदले में कम से कम पाँच पेड़ को लगाना चाहिए लेकिन जो कि हम लोग नहीं लगा पाते हैं बस सिर्फ कटते ही जा रहे हैं जिससे हमें हर चीज में प्रदूषण फ़ैल रहा है आजकल जितने भी गाड़ी घोड़ा चलते हैं उससे जो धुंआ निकलता है उससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है इसके चलते हमें पेड़ पौधों का रहना जरूरी है हमें पेड़ पौधे अगर रहते हैं तो मान लीजिए कहीं पानी है कहीं बाढ़ है कहीं से आती है तो कम से कम वो नीची तू तू उससे भी उसका रुकाव होता है इसलिए पर्यावरण का नियम का पालन थोड़ा रक जरूरी है जरूरी क्या बहुत आवश्यकता की चीज है ये और यूट्यूब चैनल में भी बहुत तरह के समाचार आते रहते हैं उसमें भी हमें बहुत तरह को सीखने यूट्यूब चैनल से भी हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं उसमें भी पर्यावरण के बारे में बताता है और वो कुक्कुट पालन से सम्बंधित बहुत तरह के नियम कानून भी बताए जाते हैं समाचार समाचार भी किताबें भी पढ़ते समाचार पत्र भी पढ़ते उसमें भी हर एक तरह के विषयों पर चर्चा होते चर्चा होते रहती है और यूट्यूब चैनल से हम लोगों को आजकल तो यूट्यूब में बहुत तरह के देश विदेश हर जगह की सुविधाएं मतलब मिल गई हैं जो हम घर बैठे मतलब देख सकते हैं पढ़ सकते हैं किताबें भी किताब भी हम किताब भी एक ऐसा किताब के माध्यम से भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं बहुत कुछ पढ़ सकते हैं बहुत कुछ की हमें जानकारी होती रहती है